كھانا پكانے كے لیے اور میرا پسندیدہ كھانا كھانے كے لیے اور پكانے كے لیے دونوں كے لیے ہے بریانی اور قورمہ كیوںكہ اسے بنانے میں جتنی دیر اور محنت لگتی ہے اتنا مزہ بھی آتا ہے اور بنانے سے زیادہ اسے پكاتے وقت اس میں جو بھی چیزوں كو استعمال كرتے ہیں اس كو ایک ایک بار الگ سے دیكھنا اور اس میں الگ الگ بنانا دونوں چیزوں كے لیے الگ الگ استعمال مطلب نئے نئے طریقوں سے بنانا انہیں اور پھر اوپر سے ان كو بنانے كے بعد پھر خود كھانا اور اس كا سواد بہت اچھا ہوتا ہے تو مجھے یہ دونوں چیزیں كھانے اور پكاتے وقت دونوں میں مزہ آتا ہے كیوںكہ پكاتے وقت الگ الگ تركیب سے میں بناتی ہوں اسے اور كھاتے وقت تو ویسے بھی یہ اچھا لگتا ہے